आंनो गय नांगौमोन आं गयनि अर्डार होनो नागिरदोंमोन गय फिथाइ आङो हल्टुगावनि जोंनि न'खराव हाबा दं नालाय ओमफ्राय बिनि थाखाय आंनो गय फिथाइ नांगौ आंनो एसे बुरजायानो नांगौ खमैबाबो एक मनसो नांगोन ओमफ्राय हाबायाथ' जोंना दिनै एक थारिक नालाय जुलाइनि दस थारिकसोआव दस थारिकसोआ नांथारगोन जेरैखि जाया जों आंनो नांथारगोन ओमफ्राय आंनो औ औ सिगां लाबोग्रोनांगोन ओमफ्राय

ए औ सुफारिफोर एसे हरफादो बेहा माबा फास केजि सुफारि ओमफ्राय मजाखौबो मजाखौबो नांला मजाखौ नांला सुफारिजों बे गय गोथांखौजोंल' नांगौ ओमफ्राय डिसकाउन्टफोर मोनगोन नामा डिसकाउन्ट नांथारगौमोन मानि एसे फाइनानसियेल प्रब्लेमबो नालाय हाबा बोथोर नालाय हाबा सम नालाय हाबाया माने हाबायाव नांथारगौ ना आलदायाव आलदायाव नायहैबाय ओमफ्राय बिदिनो मोजां नङा दा नोंखौ बिराथ मोजां गय फानो होन्नानै मिथिनायखाय नोंनावनो अर्डार लाहरनाय जादों अन्नानै एसे डिसकाउन्टफोर होदो औ जोङो जोङो लायनोसै मानि न'आवनो गारि दं नालाय ओंखायनो डिसकाउन्टआ मानि बिनि थाखायनो बिनाय जादों नोंसिना गारि भाराबो थांला नालाय ओंखायनो

औ दे होम्बालाय माबा गामिया हल्टुगाव दे होम्बा औ